ناسک کا ایک روایتی پکوان ڈولماسی ہے یہ ایک سبزیوں کا پکوان ہے جو کھیرے پیاز ٹماٹر اور سبز مرچ سے بنایا جاتا ہے اس میں گوشت بھی شامل ہو سکتا ہے ڈولماسی کو عام طور پر بیک کیا جاتا ہے یا گرل کیا جاتا ہے ناسک کا ایک اور روایتی پکوان ٹم ٹمٹم ڈش ہے یہ ایک مکسڈ ڈش ہے جس میں سبزیاں ٹماٹر لہسن پیاز مصالحے اور گوشت شامل ہوتے ہیں یہ عام طور پر روٹی یا نان کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے ٹمٹم ایک عام ناسک کا پکوان ہے اور یہ زیادہ تر ناسک کے ریستورانوں میں پیش کیا جاتا ہے یہ ایک مزیدار اور لذیذ پکوان ہے جو ناسک کے لیے ایک بہترین انتخاب ہے